हॅं हम शीला कुमारी बाजि रहल छी कहलहुॅं से अहाँ मधुबनी सॅं कहलहुॅं जे राजनेता सबके बारे मे अहाँ जानै छियै हॅं तऽ हॅं तऽ कहलहुॅं कनी हमरो पर ख्याल दैतहुॅं हूँ

हूँ

हूँ आर

हॅं तऽ नीक छलखिन हाँ ठीक छै ठीक छै ठीक छै तऽ फेर हम बाद मे कहै छी